कृषि में हम आजकल कुछ यह परिवर्तन देखते हैं जैसे कि पहले कृषि ट्रैक्टर कम्बाइन्ड हार्वेस्टर व सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों द्वारा आधुनिक खेती की विवधियों का प्रयोग किया करते थे और आज स्टाम एस टी ई एम एजुकेशन ऐसे कुछ तरीकों से इनकी मदद करता है जैसे कि ऐग्रगैट किसानों को वित्त पोषण आपूर्ति और फसल उत्पादकता जैसी परी परिचालन चुनौतियों से निपटने में सहायक करते हैं ऐग्रगैट की मदद से किसान समग्र उत्पादन बढ़ाते हैं प्रकृति परिस्थितयों तंत्र वह उनके प्रभाव को कम करते है और इनमें बीच प्रौद्योगिकी फिल्म कोटिंग या बीच उपचार का अप उपयोग कर अवर अवर आवरको और कीटनाशकों और जल जैसे इनपुट की मात्रा कर कम करते हैं